मेरा नांऽ पंकज सिहं ऐ में लाड़न ग्रां दा आया ते अपने घरा कन्नै मम्मी पापा कन्नै ते रेस्टोरेंट गे अस हाट एंड़ चिल्ली उत्थूं दे जेह्के मनैजर साह्ब है असें उ'नेंगी पुच्छेआ कि रेस्टोरेंट किन्ने बजे खु'लदा है दे उत्थै बौह्ने दी जेह्की फेसलिटी ऐ टेबल किन्ने बजे बुक होंदे किन्ने बुक न ते खाने दा मेन्यू केह् ऐै उत्थै कन्नै अपने दोऐ टेबल ते कन्नेै उत्थै पार्किंग दा केह् स्हाब ऐ कि'यां लानी कलोजिंग टाइम के ऐ रेस्टोरेंट खु'ल्लने दा उत्थै जेह्का मेन्यू ऐ किन्ना दिक्खियै ते पार्किंग मनैजर साह्ब होरे गी पुच्छेआ कि साढ़ा बुक कालूं टेबल होना ते उत्थै जाइयै अस बैठे दे उत्थै उंदा मेन्यू जेह्ड़ा शैल हा ते मेन्यू गी असें दिक्खेआ हा ते ओह् चिल्ली पनीर ते नॅान खाद्धा उत्थै जाइयै फ्ही अस खाई पियै सारे मम्मी पापा सारी फैमली ते फ्ही उत्थै जाइयै सारी फैमली मनैजर होरें गी पुच्छेआ कि कलोजिंग टाइम केह् ऐ थुआढ़ा ते उ'नें सनाया कि इन्ने बजे बदं होंदा ते इन्ने बजे खु'लदा ते में इत्थै पारकिंग दी केह् फेसलिटी ऐ गड्डी बाइक मोटरसाइकल कुत्थै पार्क होना गड्डी कुत्थै पार्क होनी उ'नें इ'यां सनाया के इत्थे जां ते इत्थे इत्थे इ'यां ठीक ऐ अस फ्ही इक नी फ्ही के आखना दोस्तै कन्नै उत्थै गै अस भां दुए रेस्टोरेंट गेैअपने अस खाई पियै गे ते उद्धर हे बैठे सारे मनैजर साह्ब हो़रे पुच्छेआ कि केह् आर्डर है तुं'दा किन्ना मेन्यू है नुहाड़ा केह् स्हाब ऐ पार्किंग बगैरा केह् स्हाब ऐ ते उत्थै जाइयै असें नाॅन खाद्धे असें ते बर्गर ते उत्थै आइयै फ्ही असें उ'नें गी पुच्छेआ के टाइम बगैरा केह् केह है केह् केह् नेई फ्ही उ'नें सनाया इन्ना टाइम साढ़ा इन्ने बजे बंद होंदा साढ़ा रेस्टोरेंट ते इन्ने बजे ओपन होंदा